شادی شادی سے پہلے میں اپنے والدین کے گھر میں رہتی تھی وہاں بھی میری لائف بہت اچھی تھی اور اس کے بعد الحمد للہ شادی ہوگئی اس کے بعد شادی کی لائف بھی بہت اچھی ہے الحمد للہ میرے شوہر بھی بہت اچھے ہیں وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں جو بولے وہ لاکر دیتے ہیں بہت خیال رکھتے ہیں اور میں میں میں سسرال میں سب سے چھوٹی ہوں جس طرح یہ گھر میں والدین کے یہاں چھوٹی ہوں اسی طرح وہاں پر بھی سب سے چھوٹی ہوں میرے جیٹھ جیٹھانیاں جیٹھاں ہیں اور میری ساس ہے وہ بھی ضعیف ہے ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں مگر انہوں بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں وہاں بیٹھے جگہ سے بہت خیال رکھتے ہیں یہ کھاؤ وہ کھاؤ بول کے دیتے ہیں اور تی میرے تین ننداں ہیں ان لوگ بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور جیٹھانیاں ہیں ان لوگ بھی بہت خیال رکھتے ہیں بہت اچھے ہے سسرال والے میرے سب اچھے ہیں اور شوہر بھی اچھے ہیں وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں ہر چیز لاکر دیتے ہیں اور میرے پورے ایکزام کے لیے پڑھنے کے لیے بھی چھوڑتے ہیں اور جو ہے لے کر جاتے ہیں جب بولے جب پڑھائی کے لیے بھی روک ٹوک نہیں کرتے کوئی بھی سب اچھے ہیں سب لے کر جاتے ہیں شوہر بھی ہر جگہ میرے کو لے کر جاتے ہیں ہر چیز دلاتے ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں میرا